دلی میں پسمانندہ برادریوں کے درمیان اعلیٰ تعلیم کو فروع دینے کے لیے الگ الگ قسم کے پروگرام موجود ہیں جیسا کہ کالجوں میں ایڈمیشن میں چھوٹ ٹیوشن فیس میں چھوٹ اور بچوں کو وظیفہ دینا پڑھنے کے لیے اسکالر شپ الگ الگ اداروں میں اسکول میں تعلیمی پیسے دینا فری میں کتابیں دینا سبھی کوششیں پروگرام اسکیم لائی جاتی ہیں جس سے کہ پسمانندہ مسلمان تعلیمی اداروں میں تعلیمی شیک جگہ میں اپنا مقام حاصل کر سکیں